आमच्या सावड्ड्या गांवांत आमच्या हेल्थ सेंटरान गुरवार बायलांची आनी भुरग्यांची खूब काळजी घेतात पयलीं अशें जायनाशिल्लें पयलीं सारकें डॉक्टर उपलब्ध आसनाशिल्ले पूण आतां तशें ना आतां गवर्नमेंटान खूब बरी सोय करून दिल्ली आसा हेल्थ सेंटरांनी गुरवार बायलां खातीर भुरग्यां भुरग्यां खातीर सेपरेटूच वर्ड आसता सगळ्या त्या त्या वार्डांनी त्या त्या स्पेशलायज्ड डॉक्टर्स मटेरियल सगळें उपलब्ध करून दिल्लें वता ताका लागून पयलींचो काळान आनी आतांच्या काळान खूब फरक आसा आतांची हेल्थ सेंटरां खूब बरीं आसात आनी तीं खूब बरी काळजी घेतात